गोदो जोङो गोरलै गोरलैयावहाय जि ज' ज' ज' गेलेयोमोन जों जोंनि खाथियावहाय मोनसे फोथार दङमोन ओमफ्राय बेवहायनो जोङो एखे बेलासिब्लाथाय सारिथा जाब्लाथाय ज' जाहैबाय बेवनो जि रंजा बाजा जोङो गोरलैफोरजों गोरलैफोर रंजालायनाय खारलाय लायनाय गेले लायनाय बिदि गेलेयोमोन आमफ्राय दाना बेवहाय गेलेलायनानै आरो जोंने नांज्लायनाय खमज्लायनायबो गैयामोन गोदो जि ज' ज' मिलाय लायोमोन गेले लायनायानो बिनिफ्राय जोङो माबा ओरैहाय फिसा फिसौ सि सोंलायथिनानै गेलेलायनायमोन जों बिदिनो दालाय लायोमोन गनजोंहाय फिसा फिसा सिंग्रि समनिफ्रायनो गोरलैनिफ्रायनो जोङो बेबायदिनो सोंलाय लायनानैहाय गारनाय खुन्दुंफ्राखौनो जोङो दिसिखाथा गारोमोननालाय माब्लाबा माब्लाबा आमफ्राय बेखोनो जोङो जरायनानैहाय माबानानै एखौनो सोंलायथिनानै बेखौनो दालाबाय थायोमोन जोङो माबालायबाय थायोमोन गेलेनो मोजां मोनोमोन जोङो बेखौनो दानो लुनो सिंग्रि समनिफ्रायनो गोरलै समनिफ्रायनो जोङो बेखौ सेसथा होयोमोन आरो बे जिफ्राखौहाय दानो लुनो गोरलैनिफ्रानो सोलोंखाबायनालाय सोलोङै सोलोङै उनावहाय रोंलांबाय